आं लकदाउन समाव बोरमाजों आलुजों संनो नाजादोंमोन बे संनो नाजानायाव मोजांथ' जाद्रायासै एसे मोजाङानो जादों नाथाय बोरमा गोदानायाव आं एसे प्रबलेम मोनदोंमोन जेरै आङो बिगुर खुनाय जेरै दै होनान बिगुर खुनायाव खस्थ' मोनदोंमोन बे खस्थ'आव आङो आखायबो बौजालायनाय जादोंमोन नाथाय बे बौजानाय समाव आङो बोरमाखौ खुनुरुखुम गोदानानै आङो सुनानै नोगोद मोजां गोदाखांनानै आलुजों संनो नाजादों बे नाजानाय समावनो आङो लोगोफोरजों बाव गोदानो रोङैनि बकिजालायबाय बेयाव आलुजों बोरमाजों संनाया नोगोद गोथाव जादों बे गोथाव जानायाव लोगोफोरा जानानै सोरबा सोरबा खिगुलाय बावदों सो आरो सोरबा सोरबाथ' हासुज्रेदलाय बावदोंसो जौजों लोंफानानै बिदिनो